कुएँ से पानी निकालने के लिए मैं पहले रस्सी का इस्तेमाल किया करती थी क्योंकि पुराने ज़माने में रस्सी का इस्तेमाल करते थे गागर के मुँह पर रस्सी बांध कर या बाल्टी मे रस्सी बांध कर कर कुएँ मे फेंका करते थे फिर उससे पानी निकाला करते थे पर जैसे जैसे नया ज़माना आता जा रहा है बहुत सारी नई नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं तो आजकल तो हम कुएँ से पानी निकालने के लिए मोटर का इस्तेमाल करते हैं और आजकल तो मोटर भी सही दामों में मिल जाया करती हैं पहले मोटर बहुत महंगी मिलती थी अब हम अपने घर में पानी फेरने के लिए और अपने खेत पर फसलों को पानी देने के लिए भी मोटर का उपयोग करते हैं मोटर की वजह से हमारे हाथ पैरों में भी पानी निकालने में कुएँ से दर्द नहीं होता मोटर की सहायता से हम सीधा पानी निकाल लिया करते हैं